دہلی میں ہیلتھ کیئر کی رسائی حاصل کرتے وقت سب سے جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ وقت کا ہوتا ہے فاصلہ بھی بہت ہوتا ہے تو لیکن فاصلے کی بات یہ ہے کہ چلیے آدمی صبح ہی جاتا ہے اور وقت پر وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں وقت زیادہ ختم ہوتا ہے ادھر سے ادھر دوڑواتے ہیں زیادہ لوگ قیمت کی رہی بات قیمت تو نہیں دینی پڑتی باقی جو ہے کہ زبان کا بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم اردو جانتے ہیں تو انگلش نہیں جانتے وہاں کی چیزوں میں انگلش نہ جاننے پر بھی مشکل مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور جو ہے دوائی وقت کا بھی سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بس کھڑے رہتے ہیں وقت دینا زیادہ پڑتا ہے اور لوگوں کی جو تعلقات والے ہوتے ہیں ان کا کام جلدی ہو جاتا ہے ہمارا وقت زیادہ لگتا ہے فاصلہ بھی ہوتا ہے کچھ زیادہ تو اسے بھی طے کر لیتے ہیں بس یہ کہ اور پابندیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں باقی قیمت کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے جو ہاسپٹلس وغیرہ ہے ہیلتھ سینٹر ہیں ان میں اس طرح کی دقتیں آتی رہتی ہیں زبان کا بھی مسئلہ ہے وقت کا بھی ہے فاصلے بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں